औ अखाफोर जोंखौ अखाफोरा सोरां बाथौ अखाफोर नङाबा जों मानसि जिबिया थांना थानो हाया हाथरखि अखाफोरनि थाखायनो हाथरखिया जोंब्लावो आरो फहर नङाबा खोमसि थाबा जों देहाफ्रा मोजां मोना बेखायनो दा अखाफोर बार देहा बेफोर थाबासो जों फहर मोनो आरो देहाफ्रा मोजां मोनो आरो दिनै उननि ग्रह' मंगल ग्रह' बिसथि ग्रह' खिसुमान मंगल ग्रह'आव बे धोरोम फुजियो एबा चन्द्र' ग्रह' थाबा दा खिसुमान बिसथिबार सानखौ फालियो खिसुमान मंगलबार होयो सोरबा सुनिबारखौ फालियो आरो फालिनानै खिसुमान देहा खामानिफ्राबो मोजां मोनो आरो जा सान अखाफोर नङाबा जों देहाखौ मोजां मोना बारा स्रा मोना सान अखाफोरासो जोंखौ माने मुनिसनि देहाखौ मोजां खालामो बे ग्रह' नङाबा मंगल ग्रह' दं सुनि ग्रह' दं बिसथि ग्रह' दं बिबिनन' ग्रह' हाथरखि हाला सा अखाफोरनिफ्रायनो साननिफ्रायनो हाथरखिया जोंब्लाउहैयो आरो दा दा हाथरखि खिसुमान हाथरखिफोरा फहर थायो खिसुमान खम थायो बे बे अखाफोरनिफ्रायनो हथरखिया जोंब्लावहैयो आरो